हाल ही में मैं एक खबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत दिलचस्प लगी यह दिलचस्प इस वजह से थी क्योंकि इसमें एक फोटोग्राॅफर ने छः महीने कैमरा सेट करके एक तस्वीर ली और यह तस्वीर जो थी फ्रांस के गोइना स्पेस सेंटर के पास वर्षा वनों में ली गई थी और यह तस्वीर पक्षियों की थी और इस तस्वीर में दर्शाया गया कि पशु पक्षियों का व्यवहार कैसा होता है इस फोटोग्राॅफर ने कैमरा सेट करके छः महीने तक इंतजार किया तब जा के इन्हें शांत दिख रहे भूरे पंखों वाले ट्रंप्टर पक्षी के बारे में पता चला इससे यह पता चलता है कि खतरे को भाँपते हुए अपनी रणनीति तय करते हुए इन पक्षियों की तस्वीर बहुत ही अनोखी है यह तस्वीर वाइल्डलाइफ वाइल्डलाइफ फोटोग्राॅफी प्रतियोगिता में चुनी गई और इसे पुरुस्कार भी दिया गया